हम गरीब छी तकर बाद जे छै से हम पैघ आदमी तऽ नहिए छी बाहरसँ कमबय आ खाय छी गुजर करयछी पढ़बय लिखबय छी बाल बच्चाकऽ ताहि दुआरे जे छै से वएह कमाइ से घर तर बनेलउ सास ससुरकऽ खुशीसँ रखलहुँ अखन सास ससुर नहि यऽ हमर मरि गेल छै हम परिवार छोटे यऽ हमर बाल बच्चासभ हमर ट्युशन जाइए ट्युशनसँ आबैय खाइए पिबयए इस्कूल आबइए इस्कूल फेर जाइत छै पढ़ लिखकऽ फेर घर पाए पढ़य छै पढ़लाके बाद फेर ट्युशन जाइत छै पढ़यलऽ ओतयसँ फेर पढ़िकऽ आबय छै तऽ फेर घर पर पढ़यए पढ़ाइए करयए हमर बच्चा खेलधूप लऽ नहि जाइए ताहि लेल जे छै से बाल बच्चा पर गार्डिंग दय छी जे पढ़ाइ कर एहिके लेल जे छै से अहुँसभ हमरासँ जे गलती भेल हँ से एकर सुधार करिअऊ अहाँसभ ताहि दुआरे जे छै से हम बाल बच्चा स्कूल जाइए सभ दिन एहन बात नहि छै नहि जाइ छै गलती इस्कूलसभ दिन आबइए नहिओ आबइए तऽ हम डाँटिक कहैत छी बाल बच्चाकऽ जे इस्कूल जो बाल बच्चा हमर पढ़यमे बहुत तेज यऽ सभ बाल बच्चा